اگر مجھے اپنی بنائی ہوئی تصویروں کے ذریعے ہندوستان کو دکھانے کا موقع ملا تو میں ہندوستان کی ایکتا کو دکھاؤں گا گنگا جمنی تہذیب دکھاؤں گا اور دکھاؤں گا مندر مسجد برابر برابر ہیں کوئی تنازعہ نہیں ہے میں اس طرح اپنا ہندوستان دکھاؤں گا